ریاست ہیلتھ کیئر اداروں میں ناکافی ریگولیشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقتدامات کیے جا سکتے ہیں مریضوں اور عوام کے لیے علاج کی قیمتوں کی معلومات کو زیادہ شفاف بنانا ضروری ہے تا کہ وہ بہتر فیصلہ کر سکے قیمتوں کی شفافیت سے ہیلتھ کیئر اداروں کو غیرضروری اخراجات سے بچنے اور معیاری خدمات فراہم کرنے پر زور ملے گا ٹیلی ہیلتھ سروس کو فروغ دینا تا کہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی معیاری صحت کی سہولت میسر ہو سکے ٹیلی ہیلتھ کیئر کے لیے مخصوص ریگولیشن بنانا اور ان پر عمل درامد کو یقینی بنانا طبیبوں کے لیے معیاری ریگولیشن قائم کرنا اور ان پر سختی سے عمل درامد کروانا طبیب کے کام کی نگرانی کرنا اور کسی بھی غیرقانونی یا غیراخلاقی عمل پر فوری کارروائی کرنا ہسپتالوں کی معیاری جانچ پڑتال کے لیے باقاعدہ نظام وضع کرنا ہسپتالوں کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لینا اور ان کے لیے معیار کے اصول وضع کرنا ریگولیشن اداروں کو مزید وسائل فراہم کرنا تا کہ وہ مؤثر طریقے سے اپنے فرائض انجام دے سکیں ریگولیشن اداروں کی کارکردگی میں بہتری کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال یہ اقتدامات صحت کے نظام کو مضبوط بنانے اور عوام کو معیاری صحت کی خدمات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے